ہمارے علاقے میں بہت سے مختلف گروہ رہتے ہیں ان میں سے کچھ ہندو ہیں کچھ مسلمان ہیں کچھ سکھ ہیں کچھ عیسائی ہیں اور بہت سارے مختلف گروہ ہیں ان میں سے کچھ ہمارے دوست ہیں کچھ ہمارے رشتے دار ہیں اور کچھ ہمارے بڑے ہیں کچھ ہمارے چھوٹے ہیں ہم سب مل کے یہاں رہتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جیسے کہ ان میں سے کچھ ہمارے دوست ہیں ہم لوگ ریگولر وے پہ کھیلتے ہیں گھومتے ہیں اور بہت سارے چیزیں کرتے ہیں ایک ہمارا دوست ہے سکھ کمیونٹی سے ہے تو ہم لوگ بھی اس سے ان سے اسی طرح ایز اے ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے ہیومن ٹریٹ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہ وہ ایک الگ گروہ سے ہے تو اس کو الگ ٹریٹ کرنا ہے وہ الگ بندہ ہے وہ الگ کریئچر ہے اس طرح سے نہیں ٹریٹ کرتے ہیں انسانوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم سب مل جل کے رہیں خاص کر جو ہندوستان کا نظام ہے ان سب کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی گروہ ہے جتنے بھی گروہ ہیں پورے ہندوستان میں ان سب کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے کل ہو کہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے پورے نیشن پر تو کوئی باہر والا آ کے مدد نہیں کرنے والا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمارے جو گروہ باقی گروہ کے جو ممبرس ہیں ان لوگوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپس میں بھی کوئی رنجشیں نہیں ہونی چاہیے اگر ایک دوسرے کا تہوار ہے تو آپس میں ایک دم گھل مل کے منانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہے تو اس میں جا کے کچھ پرابلم کر دیے کچھ دنگا فساد کر دیے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم لوگوں کا ریگولر وے پہ ملنا یہ ایک بیسک نیڈ ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ بس ملے اور چل دیے اور بس کہیں پہ کچھ ہوا ہائے ہیلو ایسا کر کے نکل گئے لیکن جب دھیرے دھیرے ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تو ہم لوگ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی دیکھو ایک دوستی نام کی بھی چیز ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے ہم لوگ دوست بنتے چلے گئے اور جب ہم دوست بنتے چلے گئے تو ریگولر وے پہ ملنا تو بنتا ہی ہے تو ہم لوگ کا ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن اور یہ جو کام ہوتے ہیں ضروری کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد جو شام کے ٹائم میں کچھ فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ ملتے ہیں ہم لوگ کھیلتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں ساتھ میں اور ریگولر وے پہ ہی گھومتے ہیں ایسا ہاں ایسا ہی ہے ریگولر وے پہ ہی ملتے ہیں ہم لوگ اور رہا بات کہ کچھ مختلف گروہ ایسے بھی ہیں جہاں پر سے ہم لوگ کی بنتی بھی نہیں ہیں حالانکہ ہم ہوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ میں رہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہر سمے لیکن کیا کر سکتے ہیں سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنا اپنا سمجھ ہوتا ہے کچھ گروہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کچھ گروہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور سب کو ساتھ میں لے کر ہی چلنا چاہیے اور یہی ہمیں الگ بناتا ہے اور یہی سب سے اچھی بات ہے